हमरासुनी संस्कृतिमे विवाह शादीके बहुत पवित्र मानलो जाइत छै ओ बहुत नियम धरमसँ होइत छै ओकरा बहुत ही मतलब नियम कानूनी तरीकासँ करलो जाइत छै ओ सभदिन रहैत छै ओ पवित्र रिश्ता होइत छै शादीमे बहुत तरीकार नियम करलौ जाइत छै कसा भुजैत छै विधि करैत छै पानी भरैत छै लाबा भुजैत छै बहुत तरीका अर करैत छै ओकरामे बहुत नियम होइत छै हमरासुनी यहाँ शादी घरेमे होइत छै गाँवमे जादातर शादी घरेमे होइत छै अँगनामे मण्डप बनैत छै ओकरामे सभकुछ होइत छै सिन्दूरदान आओर भी बहुत प्रकारर ओकरामे नियम होइत छै आओर बहुत सारा शहरमे अइसनो छै जगह होइत छै जकर कारण वहाँ घरमे नहि करए सकय ताहि दुआरे विवाह भवनमे होइत छै बहुत अइसनो शादी छै जे मन्दिरमे करैत छै कही भी कर शादी नियमसभ वही रहैत छै बस जगह आदमी चेंज कोइ जगह कारण मन्दिरमे जाइके करैत छै कोइ होटलमे जाइके करैत छै लेकिन हमरासुनी गाँवर आदमीसभ घरमे ही करैत छियै घरमे शादीमे बहुत सारा एहन नियम जे होटल मन्दिरमे नहि करए सकैत छै आदमी इसलिए घरमे करैत छै सही तरीकासँ करैत छै सभ नियम धर्मर पालन होइत छै आओर बहुत सारा लास्टमे होइत छै विदाइ विदाइ ओकरोमऽ बहुत एहनो नियम होइत छै जे करैत छै सभ